टीह अगस्त उणिवीह सौ पंजासी अठावीह जून उणिवीह सौ ॿियानवे टे जून ॿ हज़ार एकवीह चोॾहं अगस्त उणिवीह सौ पंजहठि एकटीह ॾिसेम्बर उणिवीह सौ नवे